हलो हाँ नमस्ते हाँ मालिक ये है कि ये आपकी खेती पर हम काम करते हैं तो काम करते हैं आप मालिक हैं और हम लोगों को आपकी खेती पर जमीन पर काम करते हैं तो वहाँ पर आप लोग वो जो नाश्ता पानी देते हैं वो हमको बढ़िया नहीं मिलता है कभी सड़े समोसे मिल जाते हैं कभी बासी रोटी मिल जाती है लेकिन मालिक ऐसा है कि आपके यहाँ मैं खेती में काम करते हैं और आज सार दिन रात हम पसीना बहा रहे हैं आपका काम करते हैं लेकिन आपका ये सिस्टम ये गलत है कि हम लोगों को नाश्ते में कुछ मिल ही नहीं रहा है मिलता है कभी बासी रोटी मिल जाती है कभी समोसा मिलता है और बताएं मालिक अगर ये बताइए आपके खेत में काम करें या न करें

आप अगर आप कहे रहे हैं तो हम काम आपके खेत में करेंगे लेकिन हमारा रख रखाव देखा जाए सब्जी इत्ती महंगी हो गई है और बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं और आपकी खेती का काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास आपसे दो पैसा जो पाते हैं और वहीं से गुजारा चला रहे हैं और हरी साग सब्जी इतनी महंगी हो गई है हुज़ूर कि आप ये बताइए हम क्या करें अगर आप भी अगर हमको नाश्ता दे रहे हैं तो बासी खाना दे रहे हैं बासी समोसा दे हे हैं लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता है और उसमें मिलता है चार लोगों को आप खाना देते हैं और उसमें चार लोगों को अब दे रहे हैं और आते हैं छः लोग लेबर और दो में हम अडजेस्ट हो जाते हैं अच्छा पूरा आप देते हैं हम मालिक हमको क्या मिलता है हमको वहीं साँझ वाले बासी समोसा मिलते हैं और कोई कोई एक दिन पराठा दे देते हैं नमक दे देते हैं और कुछ करित भैया नई किस तरह पेट पाल रहे हैं नहीं हुज़ूर हमें नहीं मालिक हम ये जो चीज नहीं मिलती है हम हमें ये अब यहिका हम का करें साहब देखो ऊपर कार्रवाही करब हमका मिलता कुछ नहीं है और बस खेत में हम मेहनत खूब कर रहें और खेत जोत डाला है और उड़द बोनें जा रहे हैं नहीं हमें नहीं मिलते हैं भैया देखो हमें मालिक नाश्ता नहीं मिलता है और हम कितना करें हम घर से बासी रोटी खुद ले के खा के चले थे हम